शिक्षा रोजगार आ नेतृत्वके मामलामे हमर सहरसामे जे छै सभसँ पैघ चुनौती बेरोजगारी अछि कियातऽ बरोजगारी जे छै ओ अगर एक जेनरेशन उपरेसँ अगर बेरोजगारी छै तऽ ओ फेर बच्चाकेँ जे छै ठीकसँ शिक्षा नहि दऽ पाबै छथिन जे एखन आधुनिक व्यवस्था छै या बाहर भेजऽके व्यवस्था छै तऽ ओहि व्यवस्थाकेँ लाभ बच्चा सभकेँ नहि भेट पाबै छै कियातऽ बुझिते छी जे आर्थिक आभाव जे छै ओ सभ आभावमे ऊपर भए जाइ छै ओना बच्चामे अगर ई छै जे अगर क्षमता छै जँ ज्ञान प्राप्त कए सकैए तऽ बहुत बेसी नहि छै लेकिन आर्थिक क्षमता आर्थिक रूपसॅं कमजोर होइ छै तऽ ओ बाहर नहि भेज पाबै छथिन अगर बच्चाके कतौ बाहर जाएके छै ओतऽ उच्च शिक्षा भेटतै आधुनिक सुविधा भेटतै तऽ ओ जे छै से सहरसामे रहिकऽ सम्भव नहि भऽ पाबै छै आओर अगर होइतो छै कनि मनि तऽ एतेक महग रहै छै जे एक आम आदमीकेँ बसके बात नहि रहै छै तऽ ओहिमे जे छै इएह असुविधा छै बच्चामे योग्यता रहलाकेँ बादो सुविधा नहि लए पाबै छै